अ एह् फिक्स मॉल आह्ले गल्ल करदे जय श्री राम थुहाड़े केह् आ में ना ओह् केटरिंग ट्रीटमेंट कराना हा में कराना हा केटरिंग ट्रीटमेंट जेह्का एह् अगला मंगलवार आवा दा बीह् तरीक दा जदूं तुस उस दिन होग अवेलएबल थुहाड़ा कोई स्टाइलिश अच्छा अच्छा इक्क कम्म करो ना तुस मेरी अपाइंटमेंट लिखी लैओ तुस अज्ज गै बुक करी लैओ ना मिगी की में जरूरी उस दिन चाहिदा ते एह् निं होऐ की कल गी तुस आक्खो की अस निं जाई सकदे एह् ते ओह् ठीक ऐ अच्छा अच्छा बस एह् मेरे घरै कश गै कोई जादै दूर निं ऐ मतलब की पंद्रहें मिंट दा रस्ता दुकान शा मेरे घरै ई

पूजा ठाकुर ते मेरा मेरा ट्रीटमेंट ऐ थ्रैडिंग आहो चलो ठीक ऐ प्ही में आई जाह्गी मंगलवार धोड़ी ना ना सिर्फ केटरिंग ट्रीटमैंट ई कराना तुस कोई डिस्काउंट बगैरा इस वक्त कोई आं आं तुस इक्क कम्म हैलो ओके ओके कोई निं तुस ना ते अगर में किश होर कराना होऐ इसदे अलावा कोई होर है'न भी कोई डिस्काउंट थ्होई जा इसदे कन्नै चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी उस दिन दिक्खी लैगे ठीक ठीक ऐ खरी खरी खरी खरी